पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ असी पंज जनवरी उणिवीह सौ ॿियासी नव सेप्टेंबर उणिवीह सौ पंजासी वीह अक्टूबर उणिवीह सौ पंजानवे उणिवीह डिसंबर उणिवीह सौ वीह